भैया आप के यहाँ से हमने एक कैब ऑर्डर करी थी और आपको हमने रात में ही बोला था कि हमें सुबह जाना है अब आप का जो बंदा है ड्राईवर कल रात में भी उससे बातचीत हो गई थी पर वो अभी तक आया नहीं अभी आठ बज गए हैं और हमने उसको चार बजे का टाइम दिया था हम चार घंटे लेट हैं हमें ओमकारेश्वर जाना था और अभी तक हम यहाँ से निकल नहीं पाए आप बताइए हम क्या करें हमने उनसे संपर्क किया उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया फिर क़रीब अभी आठ बजे के आस पास छे बजे के आस पास उन्होंने फ़ोन काट दिया हमारा अब फ़ोन काटने के बाद उन्होंने ब्लॉकलिस्ट में डाल दिया और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया नहीं ये ग़ैरज़िम्मेदाराना हरकत है और नहीं अब तो आप मेरा समय थोड़ी ना वापस कर देंगे पैसा तो एडवांस हुआ ही नहीं आप पैसा वापस कर देंगे आप मेरा समय थोड़ी ना वापस कर देंगे मुझे नहीं नहीं इसकी भाई मैं आपकी शिकायत करूँगा मैं आप की शिकायत करूँगा उपभोक्ता फोरम में या आप को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए